सहरसे टा नहि अपितु सम्पुर्ण बिहारके लेल एकटा गौरव स्थल अछि आओर एकटा पर्यटन स्थल अछि भारती मण्डन धाम एतबे नहि भारती मण्डनक सामीप्यमे उग्रतारा स्थान अछि जे एकावन शक्ति पीठमे एक इहो गनल जाइत अछि एतबे नहि एहिठाम बगलमे लक्ष्मीनाथके लक्ष्मीनाथ गोस्वामीके कुटी आओर शनि शनि आओर शिवके शिवके स्थल ई अछि आओर बगलहिमे ओ गणपतगन्जमे ओ विष्णु मन्दिर अछि जे विष्णु मन्दिर दर्शनीय आओर रमणीय अछि